नोंथांनि मोजां मोनसिननाय जामुंआ मा आरो बेखौ नों बबेयाव जानो मोजां मोनो आंनि मोजां मोनसिननाय जामुंआ अमा बेदर अमा बेदरखौ आं नारजिजों जानो गोथाव मोनो आरो लाफा अमाजों गोथाव आरो मैथा अमा आरो भाजाबो जानो गोथाव मोनो टमेट' अमा जानो गोथाव मोनो आंरो आं हां सावनानै जानोबो गोथाव मोनो अमा बेदरखौ जों गासैबो ओंख्रिजोंनो एवनानै जानो हायो लाइ अमा भाजा जानो गोथाव मोनो

चावमिन अमा जानो गोथाव मोनो अमानि मम' जानो गोथाव मोनो अनला अमा गोरान जानो गोथाव मोनो सबाइजों अमा गोरानजों जानो गोथाव मोनो जों अमा बेदरखौ फोराननानैबो जानो हायो गोथाङैबो जानो हायो आलु अमा फ्राय जानो गोथाव मोनो आं न'आव संनानै जानो मोजां मोनो बिदि गोथाव गोथाव गोथाव ओंख्रिखौ